हम हाल फिलहालमे सहरसा होटल सेकेण्ड वाइफसँ राजमा चावल आओर पनीर टिक्का ऑडर केलहुँ रहै आओर हम ओकर पेमेण्ट ऑनलाइन टाइपसँ केलहुँ रहै या अपन पेटीएमसँ केलहुँ रहै आओर ओकर रसीद हम डाउनलोड केने छी मतलब ओ जे खाना रहै से हमरा बड़ नीक लागल आओर ओ रसीदके हमरा कनिटा काज अइ हमरा हमर जे गार्जिअन अइ हुनका देखाबैके छै हुनका दैके छै मतलब आओर हमर मोन छै कि आओर हम वएह होटलसँ जाकऽ वएह साइटसँ जोमैटोसँ जाकऽ हम आओर खाना ऑडर करी कियाकि हमरा ओ खाना बहुत बेसिए नीक लागल आओर मतलब इहो सिस्टम बड़ नीक छै कि ऑडर करैके ठीक बादे हमरा रसीद भेटि जाइ छै आओर खानोपर बहुत बेसी डिस्काउण्टो भेटै छै तऽ ईसब मतलब सिस्टम छै से बड़ नीक छै एनाहिए मतलब आगाँ होना चाही